असांजे घर में घणेई वण ऐं बूटा आहिनि उन्हनि जी असांखे सुठे नमूने देखभाल करिणी पवंदी आहे ऐं उन्हनि मां के वण अहिड़ा आहिनि जिनखे असांखे ॿ टाइम पाणी पीआरिणो पवंदो आहे ऐं कुझु वण अहिड़ा बि आहिनि जिनखे असां ऐं चारि पंज ॾींहं पाणी न पीआरिंदा आहियूं त पोइ उन्हनि खे उन्हनि खे उन्हनि जी देखभाल न करिणी पवंदी आहे जीअं त एलोवेरा आहे मनीप्लांट में असां चारि पंज ॾींहं पाणी न ॾियूं त असांखे कुझु फ़र्क न पवंदो आहे ऐं बाक़ी जेके ॿियनि ग़ुलनि में राति राणी ग़ुलाब जीअं तुलसी जो पौधो आहे ऐं ॿिया जेके वण आहिनि उन्हनि खे असांखे ॿई टाइम पाणी ॾेयण पवंदो आहे